ہمارے علاقے میں ہر مذاہب کے لوگ پائے جاتے ہیں یہاں مسلم مسلم بھی پائے جاتے ہیں ہندو بھی کرسچن بھی ہیں اور سِکھ بھی ہیں اور ایسے دیکھا جائے تو مسلم جو ہیں وہ تھوڑے میجارٹی میں مطلب یہاں مسلم کی سنکھیاں تھوڑی زیادہ ہے اور ایسا دیکھا جائے کہ یہ کیسےعمل کرتے ہیں تو مسلم ہیں کہ وہ پانچ وقت کی نماز پڑھتے ہیں جُمعہ کی روز مسجد میں جا کے نماز پڑھتے ہیں اور ہندو میں دیکھا جائے تو وہ اپنے مندروں میں جاتے ہیں وہاں پوجا پاٹ کرتے ہیں سِکھ لوگ اپنے گرودوارے میں جاتے ہیں اور کرسچن بھی اپنے چرچ میں جاتے ہیں